दाउ बेमार जायोबा दाउखौ पेरासिटाम'ल लाबोनानै देग्लिनानै माबा होनांगौ एंखुरजों लागायनानै होनांगौ एंखुरजों लागायनानै होयोबा दाउ बेमारा हामो ओमफ्राय बारा बारा हामथाराब्ला दाउ बेमारा माबा एसे गन' सिफ्रुनानै दैजों सामुसाव लागायनानै खुगाखौ सेरखावनानै दौनानै होनांगौ होनबा बेमारा हामो आरो ओमफ्राय बोरमाया बेमार जायोब्ला बोरमाया खिनाय जायोब्ला बिदिनो खान्थाल बिलाइ होयोबा खिगायो खान्थाल बिलाइ होनांगौ ओमफ्राय खान्थाल बिलाइ होनानै आरो बारा बारा हामथाराबा नारेंखल खावसा नारेंखल खावसाखौ थुफ्लंनानै गोदोनायाव माला गानहोनांगौ आरो थुफ्लंनानै माला गानहोनांगौ होनबाना खिगायो ओमफ्राय बारा बारा हामथाराबा बोरमानोबो मुलि दौनांगौ आरो बोरमानोबो मुलि दौनांगौ ओमफ्राय बोरमानोबो मुलि दौनांगौ आरो बिदिनो मोसौफोराबो बेमार जायोब्ला सबखा बरि सबखा बिदैफोर लाबोनानै माबाजों थालिर बिलाइजों बोननानै खुगायाव थुसोनानै दौनानै होयो मोसौनि खुगाखौ सेरखावनानै मोसौनो दौनानै होयो आरो सेरखावनानै होनबानो मोसौनि लोमजानाय आरिनाया सबखा बिदै सबखा बरि बरि केपसुलफोर होयोबा मोसौनि मुलिफोर होयोबा हामो आरो बिदि दौनानै होनांगौ मोसौनो सेरखावनानै खुगा सेरखावनानै दाउआबो बिदिनो दौखानांगौ दाउनोबो बिदिनो पेरासिटाम'लखौनो पेरासिटाम'ल गैयाबाबो सबखा बिदैजोंबो हामो दाउआबो सबखा बिदैजोंबो हामो सबखा बिदैखौ एंखुराव लागायनानै होनांगौ दाउआ दै लोङो नालाय दाउनो दै होनाया खानानै दोनदो खानानै दोननानै एंखुरखौ गोरान होदो गोरान होनानै सबखा बिदैखौ दै बादि लोंनो होदो आरो लोंथाराबा खुगा सेरखावनानै खुगाखौ सेरखावदो सेरखावनानै लुसननानै होदो इसे इसेनो सानसेआव खननै खनथामसो होनांगौ आरो खननै खनथामसो होनानै दौनांगौ दाउनि खुगायाव सेरखावनानै बोरमाखौबो बिदिनो बोरमानाबो बोरमानि मुलिखौथ' खावसा खावसा गानहोनानैनो खिगा होयो आरो सोरबा सोरबा मुलि दौओ मुलि दौबानो हामो बोरमायाबो आरो बोरमाया खिनाय जादोंबा नारेंखल खावसाखौनो फलंनानै गानहोनांगौ ओमफ्राय बोरमाया उदै दुयोबाबो उदै दुयोबाबो उदै दुनानैसो खियो नालाय बेनिखायनो नारेंखल खावसा खुदै मुजुनानै उदैखौ नाख्लायनानै होबाय खुदै मुजुदो ओमफ्राय उदैखौ नाख्लाय नाख्लाय होदो आरो बोरमानिखौ होनब्लाना बोरमानि उदै सानाय गाबनाया हामो आरो बिदि खालामबानो खावसा गानोबाबो खिगायो आरो खुदैजों नानानै होबाबो खिगायो बिदिनो खालामबानो खिगायो आरो बिदि खालामबानो खावसा गानहोबानो खिगायो खावसाल' गानहोनांगौ नारेंखल फिथाइ जाखांनायनि खावसा हाख'नानै जोबनाय खावसाखौ देफायनानै फलंनानै होबानो जायो आरो